शारीरिक व्यायाम और योग में अंतर है जैसे शारीरिक व्यायाम के लिए हमें कोई एक जगह चाहिये उसके लिए हमें कोई एक उपकरण चाहिये जिससे हम अपने उसके उसके साथ हम एक्सरसाइज कर सकें लेकिन योग के लिए क्या होता है योग के लिए हम योग के लिए हम कहीं भी बैठ करके एक चटाई ले ले करके बैठ सकते हैं बैठने के बाद वहाँ पर अपना ध्यान कर सकते हैं योग में सबसे पहला चरण जिससे होता है जिसे सूर्य नमस्कार हो गया और उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद कपाल भारती हो गया कपाल भारती हो गया उसके बाद कपाल भारती के बाद सांस को ऊपर लेना छोड़ना सांस को लेना ऊपर छोड़ना जैसे हम बाबा रामदेव का हम योग का चैनल देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि पहले आप सूर्य नमस्कार कीजिए सूर्य नमस्कार करने के बाद आप कहीं एक जगह बैठिए एक चटाई बिछा करके बैठिए ध्यान लगाइए सांस को ऊपर नीचे करिए ये हो गया ध्यान योग शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होता है कि जैसे मान लो आप सारीरिक व्यायाम शारीरिक व्यायाम में ये हो गया जैसे अगर आप रोजाना शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं जैसे मान लो आप कहीं अब कुछ दिन के लिए आप अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए रिस्तेदियार रिश्तेदार जाने की यहाँ जाने के बाद आपका जो जो शारीरिक व्यायाम है वो तो छूट जाएगा लेकिन ध्यान ध्यान क्या है ध्यान आप कहीं भी रहकर कर सकते हैं कोई सब एक स्थान चुनिए जहाँ शांति का माहौल हो वहाँ पर बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं और योगा में क्या है सारीरिक व्यायाम क्या है शारीरिक व्यायाम में ये है कि आप जब वहाँ आपने आप रि रिश्तेदार के यहाँ गए जैसे आपका मान लो एक हफ्ते का योग छूट गया है इससे आप इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता हे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है लेकिन योग में क्या है योग में आप कहीं भी जाएं किसी भी स्थान पर रहें एक शांति पूर्वक स्थान का चयन करें जिससे आप वहाँ बैठ करके आप अपना ध्यान कर सकते हैं मैं योग कन मैं ध्यान करने के लिए या योगा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैं बाबा रामदेव का जो योग चैनल है मैं उसको देखता हूँ देखने के बाद मैं खुद कोशिस करता हूँ कि मैं शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योग प योग भी करूँ योग क्या है योग के लिए ये होता है कि आप योग जो है आप कहीं भी रहिए किसी भी परिस्थिति में रहें आप चाहे जहाँ रहें आप सुबह के टाइम में आप योग कर सकते हैं शारीरिक व्यायाम क्या है बिना किसी उपकरण के बिना किसी एक जगह के जहाँ जैसे जीम वगैरह हो गए या और अन्य जगह हो गए रे र वहाँ पर जाने वहाँ पर जाने के बाद ही हम शारीरिक व्यायाम कर सकते हें लेकिन योग में ऐसा नहीं है योग में हैं आप चाहे जहाँ रहें एक बढ़ियाँ सा जगह का चयन करें आप बैएं आप अपना ध्यान एकाग्रचित करें इसलिए होता कि योग और व्यायाम में यही अंतर है योग और व्यायाम में यही अंतर है कि आप चाहे जहाँ जाएं या घूमें टहलें एक विशेष स्थान की जरुरत विशेष स्थान का जरूरत नहीं पड़ती है जिसमें शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है उस योग में नहीं पड़ता योग में आप कहीं भी रहें शांतिपूर्वक आप योग कर सकते हैं और शारीरिक व्यायाम में पार्टी को लगेगा आपको एक जगह चाहिए जगह चाहिए जहाँ पर आप जा करके श रोजाना योग रोजाना शारीरिक ब्यायाम कर सकते हैं हो सकता है आपका एक सारीरिक व्यायाम एक बार छूट जाए लेकिन योग में आप कहीं भी रहकर भी आप किसी भी स्थान पर रहकर भी आप योग कर सकते हैं इससे बहुत सारे फायदे हैं जैसे व्यायाम करने से शारीरिक व्यायाम में क्या है शारीरिक व्यायाम में आपका सया स्वास्थय बढ़ियाँ रहेगा शरीर स्वास्थय अच्छा रहेगा मन बढ़ियाँ रहेगा आप में तनाव नहीं रहेगा और योग में भी वही है जैसे आपका योग में क्या है कि तनाव मुक्त आप तनाव मुक्त रहेंगे आप में एकाग्र एकाग्रचित रहेगा आप ध्यान बढ़ियाँ कर सकते हैं आपको कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो आपका उसमें उस कार्य में मन भी लगेगा इसलिए दोनों का कार्य दोनों ही हमारे स्वास्थय के बढ़ियाँ है चाहे वो शारीरिक व्यायाम हो चाहे योग हो योग और व्यायाम हमें योग और शारीरिक व्यायाम दोनों करते रहना चाहिए इससे हमारा जो है सब कुछ अच्छा होता रहेगा जिससे हम बढ़ियाँ कर सकते हैं स शारीरिक व्यायाम में हम स्वस्थ रहेंगे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा जिससे हम खेलने कूदने में बढ़ियाँ रहेगा और योग में क्या होता है योग में हमारा मन जो है वो शांत रहेगा हमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होगा जिससे हम अच्छा महसूस कर सकते हैं